اولا کیب ہم نے آپ کی گاڑی بک کی تھی اور ہمیں جامع مسجد جانا تھا لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس راستے میں کافی ٹریفک دکھ رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت تاخیر سے پہنچیں گے اپنی منزل پہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے متعینہ وقت تک پہنچ جائیں گے اچھا اچھا شکریہ